अभी मैंने कुछ दिन पहले एक फ़ोन ऑडर किया था अमेजॉन से तो उसका पैकिंग वगैरह भी थोड़ा डैमेज थी और सही से पैक करके आपने भेजा नहीं और वाटरप्रूफ भी प्रूफिंग भी नहीं करी और क्या कहते हैं थोड़ा डैमेज भी है मोबाइल उसका कलर भी मतलब जैसा मैंने उसमें देखा था आपकी वेबसाइट पर तो वैसा नहीं है थोड़ा हल्का कलर है और थोड़ा स्क्रीन पर भी थोड़ा डैमेज टाइप का लग रहा है तो इसको जरा देखिए